मैंने हाल ही में खाटू श्याम जी की एक तस्वीर बनाई थी और यूट्यूब से देख कर बनाई थी उन्होंने बहुत इज़िली से इज़िली समझाया कि कैसे क्या हमें स्टार्टिंग करनी है कैसे बनाना है किस चीज़ों का यूज़ होगा उस चीज़ों के बारे में बताया तो उन्होंने बताया कि हमें सबसे पहले पेज़ ड्रॉ करना है फिर फ़ेज़ ड्रॉ करने में ऐसे गोल गोल अकार बनाए जाते हैं फिर उनकी आइज़ बनानी हैं आँखों के बारे में बताया कि कितनी बड़ी बनानी हैं उनकी आई ब्रो कितनी बड़ी रखनी है उनकी नोज़ कैसे हमें मैप कर कर बनानी है फिर उनके लिप्स कितने बड़े होने चाहिए फिर हमने मुकुट बनाया मुकुट कितना बड़ा होता है कैसे बनाते हैं उस सब की चीज़े धीरे धीरे उन्होने आराम से समझाया और फिर मैंने यह प्रोसेस फ़ोलों करी और बनाती गई फिर उनके केश बनाए लम्बे लम्बे बाल होते हैं खाटू श्याम जी के और फिर वह जिस स्थान पर बैठे होते हैं मतलब तो उसको हमने बड़े ही अच्छे से बनाया और उन्हें बताया हमें कि कैसे कैसे बनाना है किस किस चीज़ो का और पेंसिल ही यूज़ होती है हाँ मैंने पेंसिल आर्ट किया था इस पर न कि कोई कलर और कुछ किसी भी तरह का कुछ कलर यूज़ नहीं किया था पेंसिल आर्ट का ही यूज़ किया था तो उसे यूज़ करके मैंने बहुत अच्छी सी और बहुत प्यारी सी खाटू श्याम जी की एक तस्वीर बनाई